पंज जनवरी उणिवीह सौ चालीह टे मार्च उणिवीह सौ असी सत अप्रेल ॿ हज़ार पंज ॾह मई ॿ हज़ार चोॾहं पंद्रहं जून ॿ हज़ार उणिवीह